ایک طویل بائکنگ ٹرپ یا ٹور کی تیاری کرنا ایک موسمی کوشش ہوتی ہے جو آپ کے سفر کو یادگار بنا سکتی ہے پہلے تو آپ کو اپنے سفر کے منظر نامے کی تیاری کرنی چاہیے جس میں سفر کی تاریخی مقامات شامل ہوں دوسرا اپنے سفر کے لیے ضروری چیزوں کو ساتھ لیجیے جیسے پانی کی بوتل کچھ خوراک اور پینے کی اشیاء کیمپنگ کی ضروریات اور پہننے کے لباس آخر میں اپنی تیاری چیک کریں روایتی پُرانے کام کو بند کریں اور اپنے سفر کو لُطف اندوز کریں بائکنگ سفر آپ کو طبیعت کی اسینیوں کا لُطف اُٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے اور آپ کو نئے تجربات سے روشناس کرا سکتی ہے